जी बोलिए क्या काम है अच्छा प्लाई का है कि लकड़ी का है

ठीक है तो आइए लेकर दुकान दुकान पर लेकर आ जाइए कि हम ठीक ठीक है भेजते हैं लेबर को देखा दीजिएगा क्या क्या टूटा हुआ है नहीं है ठीक है तो उसमें आप लकड़ी अब लगवाइएगा कि प्लाई लगवाइएगा

हाँ ठीक है तो भेज रहे हैं दो ठू कस्टम ही जा रहे हैं मेरे लेबर वह आपका बना देगा लाइन का सुविधा है ना ठीक है ठीक है फिर लगवा देते हैं और बोलिए हाँ तो उसमें दूसरा लगवाना होगा यह वाला काम नहीं करेगा फिर से काट कर लगाने से ना एक साइड का छोटा हो जाएगा इसलिए दूसरा लकड़ी लगाना होगा होल करके तब उसमें फिट करना पड़ेगा ठीक है ठीक है फिर ठीक है तो सबका खर्च लेकिन ज़्यादा पड़ जाएगा बोलिए तो कम कर दें नहीं तो यह गेट तो है आपका पूरा इधर से भी टूटा है इधर से भी टूटा हुआ है इसका पूरा रिपेयरिंग करने में तो आठ सौ रुपया लग जाएगा अब देखिए महँगाई का ज़माना है हमको भी लेबर चार्ज ओर्ज देना पड़ता है ना ठीक है यह तो टेबल कुर्सी जो है यह टूटा हुआ है यह सबको भी ना करवाइएगा तो ठीक है अठारह सौ रुपया लगेगा बोलिए तो बना देते हैं ठीक ठीक है ठीक